हांव म्हजे सदांचे आनी आवडीचे जे दिसाळे आसात तेंच हांव सदांच वाचतां आनी तें दिसाळे सोडून दुसरें वाचपाचो यत्न केन्नाय केलो ना